हाँ मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी मैं एक या दो जो बुक हैं मतलब अंग्रेजी में जो पुस्तक है उन सबको मैं हिन्दी में एकाध दो बुक अनुवाद मुझे करना पड़ा था मतलब बच्चों की जो पुस्तिका है उन सबको करना पड़ा था हिन्दी में अनुवाद करना पड़ा था इसके लिए मैं पहले तैयार हुई तो खुद से खुद से मतलब तैयार हुई और मेरे जो परिवार थे ओ मुझे प्रोत्साहन करने लग गए ऐसे ही तो मैं करता रहा और वो अनुवाद देखते देखते दो महीने में वो अनुवाद मैं कर ली और वो एक अच्छी वाली अनुभव थी मतलब मैं मेरे को बहुत डर लग रहा था मैं नहीं कर पाऊँगी लेकिन वो अपने आप अपने आप अनुवाद करते गए करते गए तो वो होता गया